मुझे बरसात का मौसम विशेष पसंद है कारण क्या है कि इसमें जो हम घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर का वातारण जो है आनंदायक ठंडा रहता है चारों तरफ़ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है एवं पेड़ पत्तों में फूल ही फूल और फल दिखाई देते हैं उसके इलावा बरसात के मौसम में कभी बरसात कभी धूप कभी जो है छाव आदि ऐसा वातावरण बना रहता है कि मन उत्साहित आनंदित रहता है